रेडन लुसियन स्विडन सॅट्रीक शॉन रे एरझा विश्वास आनंदी अनामिका मार्सेलीन लुसी एल्सन एरेक्सा चॅलसिया गोयेलो कायरा श्रुतीका विश्वा प्रताप एशली फेर्नांडीस महिमा जॉनतन फ्रँकी किगन अनुपमा रामाकांत सावियो पावलो अल्विरा कार्मेलीन केनेथ बाकिया रजत डिकोस्ता खंबेर्थ एनिफा कारदोजो वाज लुफी कायतान श्रेया जेसन फिलीन फिलियता आरकांश मेलिसा केल्सी किलरी चायना नावमी क्रिश्टियेन इतन उबालदिना क्रिशी ग्रीस जेनेट युलालिया रमीरो एरन लुयस नायजल डेरियस रोलंड जॅस्ली रिझा जायल रेमाकांत चारूक हिपोलिटो कालट लिने वॅलेट लीन आयजेक कॉल शकिरा शानीकी शानिका सानिया कविता जेडन जसन मॅक्सन ट्यूटन सिप्रियानू झॅडा सियो इग्नेशियस फ्रॅन्सीस